हा भेण नमस्ते हा हा ॿियो ॿुधायो कीअं जी हा हिते मां पंहिंजी पूरी फैमिली खे वठी करे हिते आई आहियां त मां हिते जो आहे पंहिंजी फैमिली सां हिते गॾु आई आहियां त तव्हां मूंखे हिते लखनऊ में छा छा था ॾेखारे सघो अ असां चारि मेंबर आहियूं जी बसि टे वॾा हिकु ॿारु आहे नंढो

पहले हीअ मूंखे ॿुधायो काथे मूंखे सजे सजेशन ॾियो की त मां काथे मतिलबु पंहिंजे पाण खे रखी थी सघां होटल वोटल छा आहे

जी हा तव्हांखे सभु पूरो करिणो आहे तव्हांखे पूरो घुमाइणो फिराइणो आहे न न स सॼो ॾींहुं स सॼो ॾींहुं घुमणु चाहियूं था

जी

तव्हांजो नालो छा आहे तव्हांजो नालो छा आहे अ अच्छा अच्छा वैशाली ठीकु आहे तव्हां मूंखे कीअं सुञाणंदा मां तव्हांखे कीअं सुञाणंदसि

जी ॿुधायो होटल जी

त तव्हांखे तव्हांखे तव्हांजी गाॾी वाॾी आहे इंतिज़ाम आहे गाॾी ॿियो तव्हां सां गॾु ॿियो ॿियो बि कोई आहे की तव्हां ई अकेला कमु करे वठो त हिकु ॾींहुं में तव्हां घणा वठंदा आहियो छा आहे जी

ठीकु आहे ठीकु आहे

अ असांजो ॿार नंढो आहे त उन खे खीर जो इंतिज़ाम थी वेंदो ॿार असांजो नंढो आहे खीर जो इंतिज़ाम थी वेंदो अच्छा मतिलबु उन खे कोई परेशानी त कोन थींदी न मुंहिंजे ॿार खे अच्छा अ अ असांखे जो आहे होॾे बि घुमिणो आहे भूलभुलैया बि घुमिणी आहे उहे बि घुमाए ईंदव अच्छा अच्छा उते त चवंदा आहिनि टिकेट कढाइणी पवंदी आहे पवंदी आहे छा टिकेट असांजी टिकिट बि पवंदी आहे उते अच्छा नास्तो तव्हां ॾींदा बाक़ी सभु असांखे करिणो पवंदो है न ईअं भले ओके ठीकु ठीकु आहे जाओ आ जाओ हा अचो